कोई बि असांजे घर जा रिश्तेदारनि जा कार्यक्रम थींदा आहिनि जीअं की लाॾा लेडिस संगीत ऐं शादीअ जा कार्यक्रम आहे या घर में बर्डे पार्टी थींदी आहे जनमु ॾींहं जी ख़ुशीअ में एनीवर्सरी जी ख़ुशीअ में असां कंहिंखे वाधायूं ॾियण महिल मूंखे इन सभिनि मौक़नि ते गानो गाइणु सुठो लॻंदो आहे ऐं कंहिंखे बि गानो डेडिकेट करण में ॾाढो सुठो लॻंदो आहे मूंखे बि ऐं जंहिं लॻायो उन खे बि